आं मोजां मोननाय बर' सोदोबा जादों गियान आरो अन्नाय मानसिया गियानि जाब्लासो गोजौ थाखोयाव दावगा लांनो हायो आरो अन्नाय थाब्लासो बयजोंबो गोरोब लायनो हायो अन्नाय गैयाब्ला मानसिया संसाराव गोरोब लायनो हाया आरो आं मोजां मोननाय बाथ्रा खोन्दोबफ्रा जादों जेरै एना एनि खाराव माराव खुरखाव खुरसि खोनाफा माफा गोलाब गोसाब गिथाव बाथाव गोनो गोथो गल' गथ' सांग्रां मांग्रां बेफोर गासिबो बाथ्रा खोन्दोबफोरखौ लानानै माखासे ओंथि गोनां सोदोब दानो हायो बर' रावनि थागिबि बुंग्रा जानायनि थाखै औ आं गोग्गा खालामनानै लायो मानोना बर' रावनि गोबां सोदोब बाहायनानै जों ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ दालांनो हायो मोनोना जोंनि बर' रावआवनो जों गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर राइज्लायनो हायो गोबां रोखोमनि जेरै खन्थाय रायथाय सल'मा लिरनानै जों जोंनि गियानखौ जौगा लांहोनो हायो आरो फरायनानै गियान मोनो हायो